तुसें सारें गी मेरा नमस्कार में सतीश कुमार अज्ज तुसेईं अपनी अपनी लाइफ दे बारे च दस्सना कि अस जिसलै कुदै दोस्त चार किट्ठे होइयै अस कुदै ट्रिप बनान्ने आं जां कुदै जन्नै आं जां अज्ज सलाह् करने आं के अज्ज असें पैह्ले इत्थुआं चक्कर लाई औनें आं तां साढ़ा प्लैन कि'यां बनदा ते अस कि'यां जन्ने आं इक में किस्सा सनान्नां अ'ऊं अपना गै किस्सा के डोगरी च गप्प आखदे न उसी गप्प सनान्नां अपनी असें केह् होआ के मेरे दोस्त में इ'यां सलाह् करा दे चल कुदै चक्कर लाई औने आं अज्ज बैह्ले बी ऐ हे कम्म बी किश निं ऐ हा कालेज बी छुट्टी ही सलाह् बनी साढ़ी ऐ जाना कटरे माता बैश्णो देवी दे दर्शन करने दर्शन करने जाना हा ते पैह्ले एह् के जाना कुन्नै कुन्नै सारें ई फोन कीता सारें दोस्तें अपने गै भाई इ'यां इ'यां सलाह् बनान्ने आं कैह्लूं जाना कोई आक्खै जी में कम्म ऐ अ'ऊं घर निं ऐ ब्हान्ने बड़े अच्छा मूड़ बनाई ओड़े दा जाने दा पूरा असें केह् कीता के सलाह् बनाई शामीं अस निकली गे फ्ही सलाह् कीती कि बस्सै च जाह्चै जां ट्रेनै च जाचै फ्ही सोचेआ साचेआ महां गर्मी बी ऐ थोह्ड़ी थोह्ड़ी ते रश बी होना बस्सै च महां चल ट्रेनां च चलने आं अच्छा निकली गे महां पाना केह् ऐ में पाई ओड़ेआ इक तोलिया ते कपड़े पाई ओड़े इक सूट आधार कार्ड पाउड़ेआ अपना ते पर्स पाइयै फोन शोन लेइयै चार्जर पाइयै ते निकली गेआ झत्त होई साढ़ी अपने गे समूर चौक उप्पर रेलवे स्टेशन जाना हा पैद्दल चलदे चलदे ते गल्लां करदे करदे पुज्जी गे अस अपने रेलवे स्टेशन रेलवे स्टेशन जाइयै टिकटां टुकटां कटाइयां ते चली गे रेलवे स्टेशन ट्रेन आई ट्रेन पकड़ी फ्ही इ'यां मन करी गेआ कि ना विडियो गै बनाई ओड़चै फ्ही इक अपना अपना फोन खोह्ल्ली लेआ इक ओह्की बारी च खड़ोई गेआ इक ओह्की बारी च खड़ोई गेआ इक इक वीडियो बनाना शुरू करी ओड़ी साढ़े जे ऐंड के इक ऐसी जगह ऐ जित्थें तुस रोड़ च वाय रोड़ जाओ तां टंडल औने पुल औने ते फ्ही रोड़ बी आई जंदा बिच साढ़े रोड़ें दा बी इ'यै हाल ऐ कदें टंडल आवा दा कदें रोड़ कदें पटरी कदें टंडल च आई आ ट्रेन कदें बाह्र आई जा टंडल तूं कदें पुल आई जा बड़ियां बड़ियां खड्डां बी दिक्खियां बड़े उच्चे उच्चे पुल बी दिक्खे ते अस पुज्जी गे अपने कटरै रेलवे स्टेशन रेलवे स्टेशन दा उतरियै असें द'ऊं चार फोटो खिच्चे स्टोरी पानी ऐ इंस्टाग्राम उप्पर फोटो शोटो खिच्चे फ्ही आई गे अपने कटरा फ्ही सोचन लगे पैह्ले रजिस्ट्रेशन कार्ड़ गै लेई लैने आं रजिस्ट्रेशन कार्ड लैने ई जा'रदे हे ते असेंई द'ऊं चार बंदे टक्करी गे कोई आक्खै दो रपेऽ दी जै माता दी पट्टी लेई लैओ कोई आक्खै प्रशाद लेई लैओ कोई आक्खै मेरे कन्नै चलो गड्डी उत्थै जा दी इक में बड़ा अजीब नेहा बंदा दिक्खेआ अस मसै कुदै कटरै पुज्जे उ'नें असें ई दिक्खेआ बी कि अस पैद्दल आवा नेआं दर्शन करने ई जा नेआ ओह् असेंई आखदा चलो चंदीगढ़ चंदीगढ़ चंदीगढ़ चंदीगढ़ असें ई बड़ा स्होआ असें नुहाड़ा बड़ा मजाक बी लेआ कि भाइया असें नेईं जाना ओह् आखदा तुस चलो उत्थै कम्म बड़ा असें बड़े मुश्कलें जोर ओह्दे कोला जिंद छड़काई फिर असें रजिस्ट्रेशन कार्ड लेआ रजिस्टर कराया फ्ही महां चल अजें टाइम ऐ कुछ खाई पी गै लैचे खाने पीने दा सिस्टम असें घरां निं लेआया असें सोचेआ होटल बी हैन हट्टियां बी होनियां ते खाई पी लैगे फिर अस गे इक होटल गे ते उत्थै असें खाद्धा पीता शैल फुलके शुलके खाद्धा चौल खाद्धे ते कढ़ी लेआई राजमां लेआए उस होटल दे फेमस हे खाद्धे पीते नंद लैता बिल्ल बनी गेआ बिल्ल बी दित्ता बिल्ल बनी गेआ कोई साढ़े चार सो असें सोचेआ साढ़े चार सौ बिल्ल बनी गेआ इन्ने फुलके निं खाद्धे चलो केह् करना बनी ते गेदा हा देना ते ऐ हा बिल्ल बी दित्ता फ्ही महां चल चलचै बल्लें बल्लें चढ़चै चढ़ाई बल्लै बल्लै चलदे रेह् चलदे रेह् चलदे रेह् बिच ऑटो आह्ले बी आई गे असें एह्की साईड जाना एह्की साईड किश गमां बी खड़ोती दियां हियां किश बैठी दियां लोक चला दे आवा दा बड़े सारे लोक दिक्खे असें जेह्ड़े दूई दूई स्टेटां उठी आए दे हे दर्शन करने गी अस चलदे रेह् फ्ही असें अपना पूरा ट्रिप्प कीता कन्नै बाण गंगा फिर उप्परै ई चले फ्ही चरण पादुका फिर उप्पर होर चले चढ़ाई चढ़दे रेह् असे इक गल्ल सोची दी ही के असें मतलब सारे कोला पैह्ले जाना जिन्ने बंदे होई सके असें पिच्छै छड्डना ते अग्गै निकलना असें पौड़ियां बी चढ़दे गे चढ़ी चढ़ी चढ़ी बड़ी चढ़ाई चढ़ी असें ते अस अद्ध कुआरी पुज्जी गे अद्ध कुआरी पुज्जे फ्ही महां सोचेआ साचेआ महां गर्भ जून गुफा बी टप्पनी ऐ अग्गै रश गै बड़ा कनफ्यूजन होई असें ई कि भलेखा गै लग्गी गेआ लाईन बड़ी लम्मी लग्गी दी ही ते अस बी उस्सै लाइनां लग्गी गै जाइयै फ्ही इ'यां दमाग च आया यार लाइन कैह्दी लग्गी दी ऐ अच्छा असें रौंह्ने दा सिस्टम ते लेआए दा निं बाद च पता लग्गेआ की ओह् लाईन कम्बल लैन दी लग्गी दी फिर उस लाईन चा निकले फिर दूए नम्बर काऊंटर उप्पर पुच्छेआ कि गर्भ जून दी टिक्ट कटानी ऐ फिर उत्थै टिक्टां कटाइयां ते उ'नें सनाया थुआड़ा नम्बर अजें चिरें औना दो दिन बाद च औना फिर असें बैठे फिर उत्थै बी रुट्टी खाद्धी असें फिर चली गे उप्पर चलदे रेह् चलदे रेह् खंदे पींदे रेह् अपने जैकारा लांदे रेह् बड़ा मजा बी लेआ असें जंदे जंदे अस दरबार पुज्जी गे दरबार बी थोह्ड़ा पिच्छे गै हे हाल्ली ते मेरे चाचू हुंदी डिप्टी बी उत्थें गै पी ऐची बिच रौंह्दे हे ओह् अच्छा उ'नेंगी फोन कीता चाचू जी इ'यां इ'यां अस आए दे न ते दर्शन बी करने उ'नें आखेआ कोई गल्ल निं आओ साढ़े कमरे च उ'नें बंदा भेजेआ इक ते उं'दे कमरे च गे उत्थै जाइयै फ्ही फ्रैश्श फ्रूश्श होइयै फ्ही दोबारै लैन च लग्गियै फिर असें दर्शन कीते दर्शन करियै फ्ही सोचेआ कि भैरो घाटी बी जाना भैरो घाटी बी गै उठी भैरो घाटी जाइयै असें भैरो दे दर्शन कीते असें सारा एह् असें रातो रात गै चली आए अस रातीं टैम दे बारां बजे अस भवन हे माता बैश्णों दे दरबार डेढ़ बजे अस उप्पर भैरो घाटी पुज्जी गेदे हे भैरो घाटी पुज्जियै असें उत्थै दर्शन कीते फिर असें बड़े सारे ऐसे लोक लब्भे जिंदे ने असें अपने वयू शेयर कीते अपनियां गल्लां बातां कीतियां उं'दा नालेज असें लेआ उ'नेंईं किश साढ़ा ऐक्सपिरियंस होआ फिर अस उं'दे कन्नै कन्नै गै बल्ले बल्ले चलदे रेह् गल्लां करदे करदे उ'नेंई बी बड़ा अच्छा लग्गेआ असेंई बी बड़ा अच्छा लग्गेआ उं'दे ने गल्लां बातां करियै ते चलदे चलदे अस वापस अद्ध कुआरी उठी आए अद्ध कुआरी दिक्खेआ उत्थै थोह्ड़ा बसांऽ बी कीता थक्की बी गेदे पूरी रात चला दे हे फिर अस चलदे चलदे अस बाण गंगा पुज्जी गे बाण गंगा उ'नें इक रेजिस्ट्रेशन कार्ड दित्ते दा हा ओह् वापस कीता ते आइयै सवेरे अस चार बजे कटरा बस स्टैंड पुज्जी गेदे हे उस टैम कोई ट्रेन ते ऐ निं ही असेंगी बस्स बी कोई निं लब्भा दी बड़ी सबेल उठी सबेला गै चली दे हे फ्ही असें पंज हारे बज्जे फ्ही असें काऊंटर उप्पर पता कीता कि बस्स किन्ने बजे जानी ऐ फ्ही असें कंडक्टर ते ड्ररैवर बी आपे गै बजाले ते बस्सै च बेहियै वापस उठी आए